मैंने हिंदी भाषा वर्णमाला से सीखी हमें ये भाषा स्कूल में सिखाई जाती है इस भाषा को सीखने के लिए काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी मज़ा आता है हिंदी भाषा एक बहुत सुंदर भाषा है इसे सिखते हुए मेरा अनुभव ये है कि हम किसी भाषा को सिखते हैं जैसे हिंदी भाषा वो काफ़ी सुंदर भाषा है और इसे सीखने में टाइम ज़्यादा नहीं लगता है ये अच्छे से समझ में आती है